हैलो नमस्ते भैन जी नमस्ते बधिया भैन जी तुस सनाओ आं खरी आं तुस सनाओ घर ठीक सारे सारे बधिया ठीक ठाक आं आह्गे आह्गे कीऽ निं भैन जी आह्गे तुंदा जागतै दा बर्थ डे ऐ अस निं आह्गे ते किन्ने आना ऐ

ठीक ऐ सारे आह्गे सारे आह्गे तुंदे जागतै दा बर्थ डे पक्का आह्गे किन्ने बजे ठीक ऐ आह्गे आह्गे अस टाईम दा आह्गे ते दिक्खो तुसें ई केह्ली सनाना ही की आह्नना ते तेरे घरै गी आह्नना केह् आह्नना शर्म निं आंदी मंगदे आपें आं ठीक ऐ जी लेई आह्गे आं जी ठीक

ते भिखारी दिक्खां आह्गी आह्गी टैम लग्गग ताहीं बर्त रक्खे दा ते हून तुंदे घर ई खानी ऐ आं आं जी आं जी भैन जी फिर डोमीनोज़ दा पिज्जा लायो फिर ते अं आं जी भैन जी ठीक ऐ भैन जी आह्गे तुसां बहुत गल्लां करदे ते अंऊ जाह्गी रातीं ठीक ऐ अच्छा आक्खा दे ऐ टैम देआ दे बुड्ढी पिच्छें पे गेई ऐं